आं फ्लिपकार्ट निफ्राय मबाइल जे टु कर सेमसां जे टु कर मबाइल अर्दार होदोंमोन टाइम आवनो सौफैदोंमोन केमेरा याबो गाज्रिद्राय नङा बेटारि आबो इसे लास्थिं होयो गावनि आनथा ओरैनो नरमेल आरो बेटारि या मबाइला आं बायदों माबा लाखिदोंमोन आरो गाज्रि नङा मबाइला मोजाङानो सोलियो आरो गावनि आनथा